औ मा औ

गायो बिदिनो आगोल हालेवग्रोनांगौ जाहैबाय हाखौ समान खालामग्रोनानै गायबाय आरो खासिया खालामनानै दाथ' दरखाथायावनो थिन हाजार गाहाम होदों मानोथो जाया जानो जागोन

ए

दे मोनगोन जायगा लायै जायगा बुरजा बुरजा खासिया खालामोना

दे

फनसास थाखा दा औ बेनोथ' गारिफ्रा बेसेबां बेसेबां थांगोनथाय बोरै मिनथिबावनो औ

औ लांफै मोनगोन